गेलेनायनि गेजेरजों जों गावनि जिउआव गोबां माखासे पजिटिभ गोहोम खोख्लैनानै लानो हायो जेरै गावखौनो गाव गोख्रों खालामनाय गावनि साननाय हनायखौ मोजां लामाजों लांनाय आरो माखासे गाज्रि खामानि एबा हुदाफोरनिफ्राय जानगाराव थानोबो सासे मानसिया गेलेनांगौ बेनि अनगायैबो माखासे फिसा फिसा बेरामा गेलेनाय जाय मानसिया सानफ्रोमबो गेलेबाय थायो बे मानसिनाव जानो हाया आरो